सानूं इन्फर्मेशन जां मतलब खबरां पता चलदियां न जि'यां साढ़े जिला साम्बा दे रिलेटेड उ'त्थुआं पता चलदिया न सानूं जादातर टी वी उप्परा पता चलदियां न क्योंकि अखबारां अखबारां बी बड़ियां सारियां न पर अज्जकल लोग अखबारां घट्ट पढ़दे न ते मतलब टी वी जादा दिक्खदे न अखबारां घट्ट पढ़दे न जेह्दे कारण अखबारां जेह्दे कारण अखबारां घट्ट न ते टी वी चैनल जि'यां होइया जम्मू कश्मीर अपडेट्स जे के चैनल जे के मीडिया चैनल एहदे कोला लोग जादा सुनदे न क्योंकि जेह्डे़ अनपढ़ लोग होंदे ऐ ओह् अखबारां नेईं पढ़ी सकदे ते ओह् जादा मतलब इ'यां चाहंदे कि सानूं खबर सनोची जा ते ओह् ताहियें न्यूज़ दिक्खदे न टी वी दिक्खदे न जि'त्थुआं उ'नें ई खबरां सारियां पता चली जंदियां अखबारां उर्दू अखबार ऐ इ'त्थें पर लोग पढ़दे घट्ट ऐ क्योंकि लोग अनपढ़ बडे़ न जादातर बुड्डे जेह्डे़ होंदे ऐ जि'यां ग्रांएं च जादा बुड्डे होंदे ऐ उ'नें गी बड़ी इ'यां होंदी ऐ खबरां खूबरां सुनने दी ते ओह् जादातर टी वी तों सुनी लैंदे न क्योंकि अखबारां नेईं पढ़ी सकदे ओह् ना उ'नें ई पढ़ना आंदियां न इस समें अखबारां अज्जकल घट्ट ई हैन ते ताहियें बैसे बी अज्ज कल लोग जां नि'क्के होइये दे जां बड्डे होइये दे नि'क्के होइये जां बड्डे होइये लोग घट्ट इ'यां घट्ट अखबारां पढ़दे न ते लोग जादा इ'यां करदे ऐ कि असें न्यूज़ सुनी लैचे सानूं सानूं सनोची जाए इस कन्नै मोऐ ओह् जादै टी वी च प्रेफर करदे न अदरवाइज़ न्यूज़ अखबारां हैन पर अज्जकल लोग इ'न्ना इंटरस्ट निं लैंदे अखबारां पढ़ने च इसे मोए अखबारां निं मतलब जादा जादातर लोग टी वी दे माध्यम तो जादा दिक्खदे न जि'यां न्यूज़ सनोची जंदी कोई किश सनाऽ दा जां कोहे दे कोहे दे जेह्ड़ा कोई पढ़ा लिखा होऐ ओह् पढ़ी लै जां कोई अग्गें सनाई ओड़े उ'नें ई कि आं भई एह् न्यूज़ ऐ जो वो ऐ इ'यां लोकें ई पता चली जंदा ऐ ते जादातर लोग टी वी च गै सुनदे न न्यूज़ां इ'यां लोकें कोल जिं'दे कोल अज्जकल दी जि'यां अज्जकल दे ञ्यानें जि'यां आ रदे न उं'दे कोल अपने अपने फोन ऐ ते फोनै च बी उं'दियां अ मतलब फोनै च बी जि'यां बडे़ इ'यां प्लेटफॉर्म होंदे ऐ जि'यां न्यूज़ां बगैरा होई जंदियां जि'यां कु'त्थुआं बी फोनै च दिक्खियै पता चली जंदा उ'नें ई कि अज्ज एह् होया ते अज्ज ओह् होया ते ओह् बी घट्ट ई पढ़दे न अखबारांं अज्जकल दे ञ्यानें अखबारां घट्ट ई पढ़दे न क्योंकि इ'न्ना टाइम बी ऐनी कुसै कोल अखबारां पढ़ने दा जां लोग इ'न्ना ओह् बी निं लैंदे ऐ बिच इंटरस्ट बी निं लैंदे ऐ पढ़ने च ताहियें अज्जकल अखबारां लोग इ'न्ना ओह् निं करदे टी वी जरूर टी वी ते सारे गै दिक्खदे न सारे दे घरें अपने अज्जकल दे जमान्ने च सारे दे घरें च टी वी हैन ते घर घर टी वी हैन ते लोकें अपने अपने घर कुछ बी ओह्दी ओह्दी सुविधा लोआई दी ऐ कि आं भाई साढ़े ञ्यानें दिक्खी लैन साढ़े ञ्यानें करी लैन कि पढ़ी लिखी जान जां जे वो ते ओह्दी बजह् कन्नै सारे गै न्यूज़ां अपने घर जां सारे गै दिक्खी लैंदे न ते अखबारां अज्जकल ञ्यानें बी घट्ट ई पढ़दे न ते ञ्यानें बी आखदे कि सानूं सनोची जा किश ते ताहियें अज्जकल लोकें टी वी लाए दे न टी वी च अलग अलग न्यूज़ चैनल जे के मीडिया होइया जे के अपडेट होइया लोग इ'त्थुआं कोई बी न्यूज़ आंदी ऐ इ'त्थुआं जादा सुनदे न क्योंकि अखबारें कोला पढ़ने कोला न्यूज़ इ'न्नी ओह् बी निं अगर टी वी च दस्से ओह् जादा इंटरस्टिंग लगदी ऐ मतलब एह्दे कोला अखबारें कोला क्योंकि अखबारें ई सिर्फ पढ़ना पर टी वी च सब किश लभना ते ओहदे च बड़ा फर्क आई जंदा ते लोक ताहियें मते अखबारां पढ़दे न टी वी मतलब लोग ताहियें मते टी वी जादा दिक्खदे न ते अखबारां घट्ट ई पढ़दे न एह् समां इ'यां लोग इक दूऐ कोला बी सुनी लैंदे न इक दूऐ कोला बी करी लैंदे न ते होई जंदा इ'यां ते लोग बडे़ जादा अज्जकल लोग अखबारां बी पढ़दे अखबारां घट्ट पढ़दे न ते टी वी जादा ई दिक्खदे न लोग आखदे साढ़े ञ्यानें पढ़ी लैन जे करी लैन बो करी लैन ते मतलब अज्जकल दे जमान्ने च सारे दे घर घर टी वी हैन कोई बिरला घर होग जिं'दे घर टी वी नेईं होग पर अज्जकल सारें दे घर टी वी हैन सारे लोक दिक्खा दे न्यूज़ां दिक्खदे न पढ़दे दिक्खदे न उ'त्थुआं टी वी उप्परा बी इक साइड उप्पर इक पोर्शन आई जंदा पढ़ने आह्ला लोग उ'त्थुआं बी पढ़ी लैंदे न ते साइड उप्पर बी इक पोर्शन आए दा होंदा उ'त्थें बी लोग पढ़ी लैंदे ञ्यानें जेह्डे़ पढ़ी लिखे दे होंदे न उ'त्थुआं बी पढ़ी लैंदे न बाकी जेह्डे़ कोई नेईं बुड्ढा जेह्ड़ा कोई होऐ ओह् नेईं पढ़ी सकदा ते ओह् उ'त्थुआं केह् करदा सुनी लैंदा ऐ कि आं एह् एह् न्यूज़ एह् एह् अज्ज होया ऐ जां एह् साढ़े साम्बा जिले च एह् चीज होई ऐ जां एह् लागू होया ऐ एह् चीज होई ऐ ते लोक उ'त्थुआं सुनी लैंदे न जि'यां कि अखबारां पढ़नियां ओह् सारें दे बस दी गल्ल निं होंदी ऐ हून बुड्डे होइये अनपढ़ उ'नें ई कु'त्थुआं पढ़ने उ'नें ई केह् पता केह् चीज लखोआ दी केह् नेईं लखोआ दी एह् समझो केह् करदे न कि टी वी लांदे न ते टी वी सुनी लैंदे न टी वी सुनी लैंदे न जादातर साढ़े इ'त्थें डोगरी गै बोलदे ते डोगरी चैनल बडे़ जादा ते डोगरी गै बोलदे न लोग बुड्डे बी जि'नें गी आसान होई जंदा समझना उं'दे लेई जां मतलब अखबारे कोला जादा समझ आई जंदी ऐ बुड्डे ईं बी ते ताहियें इस समें असें न्यूज़ असें मतलब जेह्ड़ी बी सानूं कोई इन्फर्म इन्फर्मेशन जां कोई बी होइया साम्बा च जेह्ड़ा किश होंदा ऐ ते जादातर सानूं टी वी न्यूज़ चैनलें इ'त्थुआं ई पता चलदा जां जेह्डे़ अज्जकल दे ञ्यानें फोन जिं'दे कोल हैन जां बड्डे जिं'दे कोल फोन हैन उ'त्थुआं पता करी लैंदे ते अखबारां अज्जकल घट्ट ई पढ़दे न जेह्ड़ा कोई इक दो बिरला घर होग उं'दे घर अखबार पढ़दे होए इ'यां जादातर टीवियें एह्दे उप्परा उ'त्थुआं पढ़दे न क्योंकि टी वी आह्ली न्यूज़ जादा इंटरस्टिंग जां जादा वायरल होंदी ऐ एह्दे कोला अखबारें आह्ले कोला इ'यै ऐ बस मेरा